दर वर्सा शालेय पांवड्याचेर जावपी एकांकीका सर्तींत वांटो घेवपाक म्हाका खूब आवडटा म्हणजे म्हज्या विद्यार्थ्यांक म्हाका व्हरपाक खूब आवडटा अशें वेळाचेर म्हाका स्वता तीं नाटकुलीं बरोवची पडटात एकांकीका बरोवची पडटात आनी हें बरयतना खूब तकालस जाता खूब तकालस घेवची पडटा कित्याक विशय सोदसर जीव स्वस्त बसना आनी तेच वांगडा तें डायलॉगांची जुळवा जुळव करची पडटा आनी भुरगीं दोळ्या मुखार हाडची पडटात मागीर त्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान तो डायलॉग कशें तरेन फ्लो जातलो मागीर बाकीच्यो प्रॉपर्टीज म्हाका मेळटल्यो कांय कितें मागीर त्या हाका कथानकाक सोब सारकें माचयेवेली सगळीं बांदावळ जावं सॅट जो आसा तो तयार करपा पासून ते कॉस्ट्यूम डिजायनींग हें सगळें सगळें मतींत घेवन म्हाका एक नाटकुलें बरोवचें पडटा आनी म्हजे खातीर हे चडांत चड म्हाका आव्हानात्मक शें दिसता कारण ज्या वाठारांत हांव शिकयतां थंय ह्यो सगळ्यो गजाली जुळून येवप इज अ बीग टास्क सो आयचें काळांत जर कोणूय बरोवपी म्हाका म्हजे मुखार जर दिसत म्हजे भुरग्यां भितरच खुबशें फावट म्हाका बरें रायटर दिसतात कांय कवी आसतात कांय बरें डायलॉग रायट करतात जावं कांय बरी एकांकीका जावं काणी बरयतात अशें बी भुरग्यांक हांव सदांच मोटीवेट करतां बुश्ट करतां आनी तांकां सांगतां की तुमी जे कितें बरयिल्ले आसा तें आमच्यांनी पेपराचेर घालून उजवाडून हाडपाक जाता जावं स्कुलाचें जे मॅगजीन येता तातूंत आमी बरोवपाक जाता अशें हांव म्हज्या भूरग्यांक सदांच मोटीवेट करतां